हम वर्णन यथार्थ तथा सामाजिक करै छिए ई वर्णनमे वस्तुके कम करै छिए बल्कि चरित्रके करै छिए मुख्य वस्तुके वर्णनपर हम ज्यादा धिआन दै छिए जखन हमर जबकि हमर प्रिय लेखक जे छै ओ वर्णन सङ्गोपाङ्ग होइ छै जहाँ तक सुधारके गप छै तऽ हम शास्त्रीय छन्द अलङ्कार रीति वक्रोती आदिके समावेश चाहिओके नहि कऽ पाबै छिए तेँ हमर रचना कनेक ई सब दृष्टिसँ कमजोर मानल जाइ छै हम चरित्रबलापर ज्यादा धिआन दै छिए जे कि आओर सब जे छै हमर लेखक ओ चरित्रके साथ साथ समाज यथार्थ वर्णन किछु ज्यादा करै छै ताहि दुआरे ओकर लेखन ज्यादा प्रसिद्ध होइ छै हमर ज्यादा प्रसिद्ध नहि भऽ पाबै छै वर्णनके बारेमे आरो हम की कहब चरित्र चरित्रार्थ वर्णन वस्तुपर ज्यादा भऽ जाइ छै आओर ओकर आसपासके चीजपर कम भऽ पाबै छै जे हमर रचना आगाँ नहि बढ़ि पाबै छै जाहि कारणसँ